ट्रेडींग आतां खूब सिंपल जाल्लें आसा आतां लोक घरा बसोन ट्रेडींग करतात ट्रेडींग कर ट्रेडींग करपाक सुद्दां आपणाक तेच्या बद्दल खुबशी नॉलेज आस आसोंक जायी बिकॉज आमी जर इफ आमी कितून इनवॅस्ट करता तेतून आमकां फायदो जातलो की तेजें आमकां लुकसाण जातलें हें सुद्दां आपणाक कळोंक जाय आसता इफ आमी ट्रेडींग करतात जाल्यार सो आमकां तेज्या बद्दल पयलीं शिकचें पडटा ट्रेडींग करचे पयलीं आनी आपणाक तेजे बद्दल अशें खुबशें खबर आसोंक जाय की केन्ना स्टॉक इन्क्रीझ जाता केन्ना स्टॉक देंवता हें आपणाक खबर आसोंक जाय आनी आत आतां तर खूब सिंपल जाल्लें आसा बिकॉज ऑफ ऑनलायन वॅबसायट मागीर आतां यूट्यूब गुगल हेचेर जर आमी कितें मारलें अबावट ट्रेडींग जाल्यार तेज्या बद्दल इनफॉर्मेशन येता खंयचे स्टोक आपणें इनवॅस्ट करपाचें खंयच्या स्टोकान इनवॅस्ट करपाचें ना हें सुद्दां आमकां ऑनलायन सांग कळटा आनी मेन म्हटल्यार आतां सगळे ट्रेडिंगाचे ऍप बी येयल्लेले आसात जशे एंजल वन मागीर ग्रोन ऍप ऑपस्टार्स अशे हे ट्रेडिंगाचे ऍप सुद्दां आसात आनी तेतून आमकां अशें म्हणजे ट्रेडींग आतां आसता तेतून दोन तरेचें ट्रेडींग आसता जें लोक डेली थोडे लोक डेली ट्रेड करतात म्हणजे डेली ट्रेडींग आसता तेतून आतां णवांक शॅर मार्केट जेन्ना ओपन जाता तेन्ना लोक वचून आपूण शॅर्स बाय करतात आनी मागीर सोमतेच आपले जे शॅर्स आसतात ते विकतात तेतून तेंकां किदं व्हडलें प्रॉफीट जायना पण मात्शें जाता प्रॉफीट तशें जर इफ तेंचो शॅर मात्सो इनक्रीझ जालो जाल्यार आनीक तशेंच भितर लुकसाण सुद्दां आसता जर आपूण हितून इनवॅस्ट केलो जर आमी असो बरो व्हडलो खंयचो तरी आसा तेतून आमी इनवॅस्ट केलो आनीक जर त्या कंपनीन खूब लुकसाण आसा जाल्यार ती दोन दिसांनी बी देवोंक शकता जाल्यार आनी आमी तितून इनवॅस्ट केलो जाल्यार ते तितून आमकां आमचें जितले इनवॅस्ट केलां तितलें सगळें वचोंक शकता सो हे एक भितर तेतून एख रिक्स आसा आनीक भितर तशेंच तशें आपणाक जर अबावट ट्रेडींग इनफॉर्मेशन आसा जाल्यार तितून कितें आमकां भंय ना आमी बिनधास्त अशें ट्रेडींग करूं शकताताच आनी तशेंच अशे स्टुडंट्स बीन आसता ती ट्रेड ट्रेडींगान ट्रेडींग आतां सगळेच यूझ करतात बिकोज आतां ऍडवर्टीजमँट हें तें सगळें हेजेर खबर आसता की खंयचो स्टॉक मार्केट इन्क्रीझ जातलो खंयचो स्टॉक मार्केट देंवतलो हें सगळ्यांक खबर आसता आनी आनी सगळीं जाणां मोस्टली जी कोण ट्रेड करतात आसतालीं तीं ऑनल आपूण डेली तेजेर ऑनलायन आसताच आसतली ट्रेडींग ऍपाचेर सो तेंकां ती डेली चॅक करता सो डेली चॅक केल्या उपरांत आमकां कळटा की खंयचो खंयचो शॅर वाडटलो खंयचो शॅर देंवतलो